हमरा एतऽ हमरा एतऽ दुर्गा मायके मन्दिर बहुत अच्छा है जैसेकि कृष्णाष्टमी भी लगै छै ओहो बहुत अच्छा है हमरा सबके सब किछु बहुत अच्छा हइ ई सब अच्छा हइ जैसेकि बाबा धाम हो गेलै ओइके बाद हो गेलै जैसेकि अहिल्या मायके मन्दिर हो गेलखिन सब मन्दिर होलखिन गरीब बाबा हो गेलखिन हमरा मुजफ्फरपुरमे ई सब बहुत अच्छा बात है कि मन्दिर रहना भी जरूरी है भगवानके कृष्ण भगवानके भी मन्दिर छथिन जन्माष्टमी जे होइ छथिन ओकर ओइके बाद आरो कुछ सब होइ छथिन ओकर सबके मन्दिर बहुत अच्छा लगै छथिन ई मन्दिर सबके बात जैसेकि हो गेलखिन काली माय काली मायके मन्दिर गणेश भगवान जी छथिन यहाँपर आओर दुर्गा मायके मन्दिर छथिन इन्द्र भगवान पूजा लगै छथिन ओकरो मन्दिर बहुत झकास छथिन सब किछुके उ मन्दिर सब छथिन से बहुत अच्छा बात छथिन ओइ मन्दिर सबके सब हमसब मन्दिर सबके नाम उम जाइ छियै मेला उला देखै छियै गाड़ी उड़ीसँ बहुत अच्छा रइैके की जहाँ भी हइ मन्दिर सब जगह गेल छी हमसब बहुत अच्छा है मन्दिर सब जैसेकि हो गेलै कोइ दुर्गा माय हो गेलै कभी कभी कहीं कहीं सल्हेस बाबाके मन्दिर छथिन कहीं कहीं काली मायके मन्दिर छथिन कहींपर भगवती मायके मन्दिर छथिन कहींपर कोइ चीजके मन्दिर छथिन बहुत अच्छा मन्दिर छथिन की वहाँपर जहाँ जहाँ एसन यात्री मन्दिर है वहाँपर इतना यात्री जुटै छथिन सब अच्छा अच्छा यात्री सब लगबै छै जैसे बाबा धाम हो गेलै बाबा धामके काफी नाम चले छै जे बहुत अच्छा मन्दिर छै उ ओइ जगहपर आदमी जाइ छै जैसेकि गरीब बाबा हो गेलखिन बाबा धाम हो गेलखिन कुशेश्वर मन्दिर कुशेश्वर धाम हो गेलखिन अइ सब चीजपर जाइके लेल आदमी अच्छा लगै छथिन जाइके लेल ई सब अच्छा चीज है अइ सबपर आदमी जाउ तऽ बहुत अच्छावला बात रहै छै